मेरा नां नीलम देवी में रियासी डिस्ट्रिक दी रौह्ने आह्ली ऐं हुन दिक्खो कि मैं निक्की होंदी ही में थोह्ड़े फुल्ल शुल्ल कापियें पर बनाने जि'यां निक्की उमर ही मेरी फ्ही ओह्दे बाद च केह् करना कि में थोह्ड़ी बहुत पेंटिंग करनी जां थोह्ड़ा ड्राइंग शराईंग करदे रौह्ना कापियें पर कदें फुल्ल बनाने कदें किश ना किश बनांदे रौह्ना कदें माते दे ओह् बनानी ड्राइंग उसी कलर करने सोह्ने सोह्ने बनांदे रौह्ना फ्ही थोह्ड़े जिल्लै दसमीं क्लासे धोड़ी पुज्जी तां फ्ही इद्धर उद्धर जान लगे फ्ही थोह्ड़ा मन लगा करना कि नेईं में माते दी मूर्ति बनां किश करां फ्ही में इयां इक चाचू होर लब्भे कि ओह् मिट्टियै दे बर्तन बना दे उंदे कोल बैठी दो मैंट इयां बोल्लेआ चाचू कि में बी मूर्ति बनान्नी आं उ'नै आखेआ बनाओ में लग्गी पेई उत्थै मूर्ति बनान लग्गी पेई पैह्ले तो सब तों पैह्ले मेें कृश्ण दी मूर्ति बनाई लगी बनाना में बनी ठीक बनी थोह्ड़ी बहुत फ्ही में घर आई में फ्ही दबारा जाच कीती कि मेरे कोला बनदी ऐ कि नेईं बनदी मैं दबारा घर आह्नियै मिट्टी बनाई निग्गर निग्गर थोह्ड़ी मिट्टी बनाई फ्ही दोआरा उदी मैं मूर्ति बनाई कान्हा दी मूर्ति बनाई शैल बनी फ्ही उस्सी में रंग कीता उसी सोह्ना सोह्ना रंग बनाए मोरपंख लाया सोह्ने सोह्ने कपड़े लोआए सोह्नी सोह्नियां चूड़ियां पोआइयां सोह्ने बनाए उंदे आस्तै मुकट आंह्दा शैल बनाए फ्ही मिकी लग्गेआ कि नेईं में शैल मूर्ति बनाई मेरे मनै ई थोह्ड़ी तसल्ली होई फ्ही मिकी अपने आप गी जेल्लै शैल लग्गी फ्ही में दो स्हेलियें सद्देआ कि नेईं दिक्खो में मूर्ति बनाई शैल बनी उ'नै आखेआ शैल बनी दी फ्ही में ओह्दे बाद'च अपने मम्मी पापे होरें वि दस्सी कि दिक्खो आं मूर्ति शैल बनी उ'नै बी आखेआ अच्छी बनी फ्ही में सारे म्हल्ले आह्ले जि'यां जन्माश्टमी आई फ्ही असें कट्ठे होइयै ओह्दी पूजा कीत्ती उ'नें ई भोग शोग लाया सारे ग्रां दे कट्ठे होइयै फ्ही उ'नै आखेआ कि असें बी इक दो मूर्ति बनाई देओ इयै ही फ्ही असें उन्हें बी इक दो कान्हा दी मूर्ति बनाई दित्ती जि'यां कि दवाली औंदी ऐ दवाली उप्पर अस दीए दे बड़े बनाने मित्तीये दे मिट्टी ये दे ओह्दे उप्पर ही में दिए बनाए मिट्टिये खरे दिए बनाए ओह्दे उप्पर कि लक्ष्मी माता दी मूर्ति बनाई थोह्ड़ी पैह्ले टूटी फूटी बनाई फ्ही जद दोआरा जाच कीती कि बनदी कि नेईं बनदी फ्ही दोआरा बनाई फ्ही बनी फ्ही बनी मूर्ति सोह्नी मूर्ति बनी लक्ष्मी माता दी फ्ही असें उसी बी रंग शंग कीता शैल उंदे जोगड़े सोह्ने सोह्ने कपड़े बनाए असें लक्ष्मी माते आस्तै सोह्ने बनाइयै उ'ने सोह्ने कपड़े लोआए फ्ही उंदी बी पूजा कीती असें जियां कि असें हर इक देवते दी पूजा करने न अस हिन्दू धर्म बिच इयै कि हर इक देवते दी मूर्ति जि'यां साढ़े मनै बिच बसदी इयां अस अपने हत्थै कन्नै बी बनाचै ओेह् में कि हर इक मूर्ति अऊं बनाने दी बड़ी कोशिश करनी हर इक मूर्ति पैह्लें तो होंदा थोह्ड़ा कि नेईं बननी टूटी फूटी बनदी पर फ्ही बी अच्छी बनाने अस अच्छी बनान्ने लक्ष्मी माता दी मूर्ति जियां असें पैह्ली बार बनाई टूटी फूटी ओह्दे बाच असैं अच्छी बनाई अच्छी पूजा कीती सारे लोक कट्ठे होए उ'ने बी आखेआ के बहुत शैल बनी दी मूर्ति अच्छी असैं सारे कट्ठे होइयै ओह्दी पूजा कीती सोह्नी दीप जलाए सारै अंदर बाह्र सारै मिट्टी दे दीप बनान्ने अस कोई दुकाने दा रेडीमेड नेईं आह्ननी असैं अपने हत्थें कन्नै बनाइयै बाह्र जगाए सारे म्हल्ले आह्लें कट्ठे होए अच्छी दिवाली बी बनाई जियां हर इक त्योहार औंदा साढ़ै सारे अच्छे अस अच्छा कट्ठे होइयै बनाने